कोआर्डिनेटर ओह् होंदा जेह्ड़ा इक दुए गी मलांदा जियां कि समझी लैओ इत्थै साढ़े ग्रांऽ दे रिश्ता पेजे दा कड़माई कराने आह्ला रवारा होंदा जेह्ड़ा कड़माई करवांदा इत्थै उ'नें बोलदे रवारा ते रवारा जेह्ड़ा होंदा ओह् कोआर्डिनेटर समझी लैओ कि ओह् दोनीं तरफ दोनीं तरफ जिल्लै रिश्ता करवाना होंदा कुसै दा दोनीं तरफ जेह्ड़ा उ'नें गी मलाना होंदा आपस बिच्च ओह् कु'न कम्म करदा ओह् रवारा कम्म करदा ते रवारा कु'न होंदा कोआर्डिनेटर ओह् उं'दा टाईम फिक्स करदा कि हां तुस दोनों ने इस बेल्लै इत्थै इस जगह् उप्पर जेह्ड़ा ऐ मिलने आना ते अस जेह्ड़ा अग्गें दी कारवाई जेह्ड़ी करनी ऐ ते जेह्ड़ा बचोला होंदा ओह् उस तरफ दोनीं तरफ दा जेह्ड़ा अपना जेह्ड़ा टाईम उ'नें गी सनाई ओड़दा कि तुसें बी इस टाईम उप्पर इत्थै आई जाना ते जेह्ड़ी लग्गै दी गल्ल बात ऐ अस उत्थै ओह् अग्गें बढ़ानी ऐ ते जेह्ड़ा कोआर्डिनेटर होंदा कोआर्डीनेटर दा कम्म कु'न करदा बचोला ते जेह्ड़ा बचोला होंदा ओह् कोआर्डिनेटर होंदा जेह्ड़ा दो जनें गी आपस च मलांदा ते उंदियें उं'दी मीटिंग फिक्स करांदा ते टाईम बगैरा फिक्स सारा जेह्ड़ा कम्म जेह्ड़ा ओह् कु'न करांदा कोआर्डिनेटर करांदा जेह्ड़ी ओह् दो पार्टियां होंदियां ओह् आपस बिच्च उं'दा कोई कनैक्ट निं होंदा जेह्ड़ा कोआर्डिनेटर होंदा त्रिया बंदा आइयै उ'नें ई जेह्ड़ा मलांदा ओह् होंदा कोआर्डिनेटर